کے بارے میں کچھ یا غلط فہمیاں ہیں کہ اردو صرف مسلمان کی زبان ہے اور اسے صرف شعر و شاعری میں مشاعرہ میں استعمال کیا جاتا ہے جو کہ یہ بالکل غلط بات ہے اردو ایک بہت ہی خوبصورت زبان ہے اسے اگر بولا جائے تو اس زبان سے خوبصورت مجھے تو کوئی زبان ہی نہیں لگتی اور اس سے غلط فہمیاں کو دور کرنے کے لیے ہمیں خود بھی اردو پڑھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اردو پڑھنے کی ترکیب دینی چاہیے اردو بولنا چاہیے اردو بولنے کی ترکیب دینا چاہیے ایک دوسرے کو اردو بولنے میں مدد کرنی چاہیے اور اسے سیکھنے کے لیے ٹیکنیلوزی کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ بہت ہی بھاری کڑوا زبان نہیں ہے اگر تھوڑا سا کوشش محنت کیا جائے تو اسے آسانی سے سیکھ لیا جا سکتا ہے یہ بھی دوسری زبانوں کی طرح سیکھنے میں بالکل آسان ثابت ہوتی ہے اگر ہمیں اس پر دھیان دے تو مشاعرہ میں اردو بھی کام ہو سکتا ہے